हॅलो

ओके आं बरें ओ हय हयय धालो फुगडी दांडिया हे आमचे कडेन चालूच आसता गोंयांत आनी नवरात्राच्या दिसांनी तर दांडिया ग्रुप हो अक्षरशा खोदत्रा घालतां गोंयांत तेन्ना तुमी अवश्य येवपाक शकतात हय हयय

ही बरी खबर आसा

ओके

आं एकदम बरे एकदम बरी खबर आमचे कडेन जाणटीं जाणटीं बायलां आसात तीं तुमकां आमच्या गोंयच्या सगळ्या धालांच्या बद्दल म्हायती दितलीं धालाच्यो फुगड्यो कश्यो म्हणपाच्यो वोवयो कश्यो गावपाच्यो तीं तुमकां सगळी दितली त्या प्रमाणे ह्या आठ धा दिसां भितर प्रोग्राम एकदम बेस्ट जातलो आनी बरो जातलो तर तुमी केन्नाय येतात ती आमकां फोन म्हजो नंबर तुमचे कडेन आसात तुमी कॉल करुन अवश्य या ओके थॅक्यू वेलकम